पाँच इंटर्नेशनल सिटिज़ कुछ इस प्रकार है पहली न्यु यॉर्क दूसरी टुरोंटो तीसरी सैन फ्रांसिस्को चौथी बैंकॉक और पाँचवी शिकागो